पनीर मिल जाएगा पनीर का भाव कितना है कितने किलोग्राम है कितने चार सौ रुपये किलो पनीर का भाव कुछ कम हो जाएगा चार सौ रुपये किलो में कुछ कम तीन किलो और कुछ और थोड़ा बहुत कम नहीं हो सकता चार किलो लेंगे तो थोड़ा बहुत कम हो सकता है चीकू मिल जाएगा आपके यहाँ चीकू चीकू के क्या भाव हैं सौ रुपये किलो इसमें कुछ कम नहीं हो जाएगा वह भी तीन तीन किलो चाहिए चीकू और जाम जाम मिल जाएगा कैसे रुपये किलो उसमें कुछ कम ठीक है एक किलो जाम और अंगूर है अपने पास अंगूर क्या भाव है एक सौ बीस रुपये किलो अंगूर उसमें कुछ कम करो ना प्राइस अंगूर में फिर भी थोड़ा बहुत कुछ छूट कुछ डिस्काउंट अंगूर तो एक ही किलो चाहिए ज़्यादा नहीं चाहिए अच्छा और पनीर कितना बताया था आपने चार सौ रुपये किलो ना और पनीर अगर एक ही किलो लेंगे तो कितना चार सौ ही रुपये पनीर चार सौ रुपये का मिल जाएगा एक किलो ना चीकू चीकू कितना बताया था आपने चीकू सौ रुपया किलो और जाम अस्सी जाम एक किलो एक किलो पनीर और एक किलो चीकू और अंगूर एक किलो अंगूर एक सौ बीस है कही के अंगूर एक किलो एक किलो जाम एक किलो चीकू एक किलो और पनीर एक किलो पनीर चार सौ चीकू चीकू का क्या रेट था एक सौ बीस सौ रुपया में अंगूर ठीक है ओके ठीक है है ना एक एक किलो ठीक ओके